मैं गाने का प्रयास खाना बनाते हुए या फिर अपना कुछ भी सब्जी काट रहे तो अपना गुनगुनाते रहती हूँ तो उससे मेरा गाने का रियाज़ होता रहता है और कभी मतलब रेडियो में या टी वी में भी कोई गाना आ रहा है तो उसके साथ साथ भी अपना करते रहती हूँ और मेरे को बजाने में ढोलक पसंद है मैं उस पे भी मतलब बजा के गाती हूँ और मेरे को मतलब कठिन लगता है हारमोनिया बजाना वो मेरे से मतलब नहीं बनता है तबला भी कठिन हो जाता है तो वो ये चीज़ें क्या बनती नहीं है और हम लोग सब मतलब एक मंडल में चलते हैं तो साथ में सब लोग का लगाने का प्रेक्टिस प्रेक्टिस होता रहता है और हम लोग साथ साथ मतलब गाते रहते हैं